हमे छिए अभिए छै ओते बड़का नहि भेलिए अभी बच्चे छिए अभी अभी हमे अपन घरमे चलबै छिए माछ ताछ मारै छी जे ओहिसँ पैसा तैसा मिलै छै ओकरेसँ हमे करै छी अपन घर चलबै छी आओर अपन पेट पालै छी जे होतै ओ करै छी आब जे छै हमे अपन खुद ही अथी मखाना तखानाके खेती आओर करै छिए ओकरोसँ अपन चलबै छिए घर तर आब जे छै हमे ओते ओते तऽ नहि करै छी हमे ओते हमे खेतिओ उतिओ नहि करै छिए बेसी तऽ हम मछली तछली मारै छिए मखाना तखानाके खेती ओते करै छिए कहै छै तऽ कुछ बाहरो चलिके कमा लै छी पैसा लेकिन छै ने बेसी मछलिएके हम करै छी खेती मछली मारै छिए ओकर बाद पेट होइ छै तऽ बेचै छिए तऽ वएह मछलिए तछलिए खाइ छिए आओर हमरा आओरके छै हमे आब की कहिए हमे तऽ अपने अथी छिए बीस एकैस सालके हमर तऽ ई बच्चो रहब अगिला पीढ़ीके बारेमे की कहबै आओर तैओ हमे कहि दै छिए अगर हमर शादी वादी होतै तऽ हमे अपन बच्चाके छै ने बोलबै एकरेमे शामिल भऽ जाइलए अगर ओकरो मोन होतै एकरामे शामिल होइके तऽ बोलबै कि पढ़ि लिख ले बाहरमे निकलिकऽ नौकरी तौकरी करिहेँ अगर ओकर नौकरी भऽ गेलै तऽ सही छै अगर नहि होलै तऽ एकरेमे ओकरा बोलबै कि एकरेमे भिड़ एकरोमे होइ छै पैसा होइ छै कमबै छिए पैसा एकरत्ती अगर एकरेमे भिड़ा लेलिअइ ओकरा अभी तऽ हमर नहि भेलै अभी बच्चे छी ओते साल नहि भेलैए अगर होतै तऽ बोलबै ओकरा ओहने कि एकरामे भऽ जो हेतौ तऽ करिहेँ नहि तऽ दोसर काम करिहेँ